हो गोंयचो क्लायमेट हो मोस्टली सनी आसा आसता कारण गोवा हे कॉस्टल रिजनक आसा सो हांगा विंटरूय येता लायक रेन्स एंड ऑफ द मे स्टार्ट जाता मागीर स्प्रींग ऑटमूच आसा आतां हालींच्या दिसांनी हांवें जे एक्सपिरियन्स केला तें म्हटल्यार पावस जो आसा तो बेगी येयला लायक युज्युली पावस मेच्या एंडिंगेक येता बट ह्या फावटी पावस मात्सो मीड मे म्हणटा मेच्या मदींत येयलां असो